हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादातर भारतीय हैं और अपनी इस भाषा से इनकी एक सांस्कृतिक परंपरा जुड़ी हुई है जिसमें वह सभी त्योहारों और सभी पार्टियों को अपने लोकल लैंग्वेज लैंग्वेज में भी वो बोलते हैं और उसका जश्न मनाते हैं और इस भाषा का उपयोग वह अपने स्तर से करते हैं जिसमें किसी भी देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें उन भाषाओं में अगर देखा जाए तो उन राज्यों में अलग अलग भाषा हो जाती है राज्य में भी अगर देखा जाए तो उस जिलों में जिलों के बाद व छोटे छोटे गाँव कस्बों में लगभग कहा जा सकता है कि बीस से पच्चीस किलोमीटर से पचास किलोमीटर के रेंज में या भाषा में कुछ न कुछ अ बदलाव आते रहते हैं और लोग अपने अ रोज मतलब दैनिक जीवन में और अपने डेली के जीवन में अ कहीं ना कहीं वो अपने लोकल भाषा का ही प्रयोग करते हैं जिसमें वह हिंदी एक विशेष भूमिका निभाती है और वैसे भी भारत में हिंदी बोलने वाले हिंदी सीखने वाले और हिंदी को अ संजोए रखने के लिए चाहे वह सांस्कृतिक स्तर हो चाहे वह कोई रंग मंच हो चाहे वह कोई भाषायिक हो चाहे वह कोई ऑफिशियल हो इस तरीके से वो क्या करते हैं हिंदी का प्रयोग बहुत व्यापक स्तर पर करते हैं और इस तरीके से हिंदी सभी भारतवासियों को या फिर लोगों को एक सूत्र में अ जोड़ने का काम करता है तो हिंदी जो है हमारी बोलचाल की भाषा और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को अ एक सूत्र में पिरोने का बहुत बड़ा योगदान है धन्यवाद